असांजे शारीरिक तकलीफ़ थींदी जीअं की असां टेक्नोलॉजी जा वापार कंदासीं मोबाइल ऐं टेलीविजन हे ॿ शयूं कंटिंनियुस वधारे वापरांदासीं त असांखे मेंटली ऐं शारीरिक तकलीफ़ थींदियूं महिरबानी करे हिननि शयुनि खां परे रहियो मोबाइल ऐं टेलीविजन जे अंदरि जेके हाणे ऐप्स ऐं सोफ्टवेयर अपलोडिड आहिनि एंड्राइड मोड हुजे या ऐप्पल जो आइ एस मोबाइल हुजे सभु ऐप्स तुरंत डाउनलोड थी थियनि चाहे वो सोफ्टवेयर जो ऐप्स हुजनि या गेम्स जियूं ऐप्स हुजनि या इंफॉर्मेशन हुजे हो मोबाइल साण रहण सां असां मोबाइल सां एडिक्ट था थी पऊं गेम्स जे माध्यमु ते इंफॉर्मेशन जे माध्यमु सां ऐं टेलीविजन जे अंदरि एॾियूं वेब सीरीज़ थियूं अचनि जेके असां एडिक्ट थियू करण ऐं वेब सीरीज एॾियूं आहिनि की असां हिकु सीरीज़ पूरी थियण खां पोइ ॿिए सीरीज़ में छा थियणो वारो आहे जाम उत्साहितु थी रहूं हो ॾिसण लाइ असां वापिसि हो कंटिन्यू ॾिसूं था वेब सीरीज़ आहिनि अठ खां ॾह पार्टस ऐं हुनजे अंदरि हर सीरीज़ जो एवरेज टाइम आहे पंटीह खां चालीह मिंट त हिकु वेब सीरीज़ ख़तमु थियण खां पोइ असां टोटल अठ जो ॾह कंटिन्यूसि ॾिसू था हिन ई करे असांजे अख़ियुनि ते दीमाग़ु जे सोच वीचार करण जी शक्ती ख़तमु थी थी वञे महिरबानी करे मोबाइल ऐं टेलीविजन खे खटू वापरियो लाइब्रेरी में वञो किताबुनि जो मदद वठो दोस्तनि वटि वञो पंहिंजे मिटु माइटुनि वटि वञो पंहिंजे सौटनि वटि वञो मम्मी पापा जेके हूंदा आहिनि घरु में दादा मम्मी ॾाॾो ॾाॾी हुननि जो सॼो यूस कयो हुननि सां सभु ओरल इंफॉर्मेशन वठो इहो तव्हांखे जाम कमु ईंदो पर मोबाइल ऐं टेलीविजन ख़ाली कमु लाइ यूस कयो वधी करे हुन ते न वेहो छाकाणि त हीअ असांजे शारीरिकु ऐं मानसिकु तकलीफ़ ॾींदा